अभी हाल ही में हमने एक जींस पेंट लिया है जिसकी कलर बहुत ही अच्छी है जो कि धुलने पे फ़ेट नहीं होता है इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी है हमको बैठने में उठने में बहुत ही आरामदेह मिलती है और जिससे हम दिनभर अपना काम सूबस्ते से कर लेते हैं आने समय में जो भी हम कपड़ा लेंगे जो भी वस्त्र लेंगे वो जींस ही लेंगे क्योंकि जो जींस और टि शर्ट है जिसको पहनने से दिनभर आदमी कंफर्ट रहता है इसकी जो फ़ीटिंग है वो बहुत ही लाजवाब है और इसको पहनने के बाद हम दिनभर अराम से अपना कार्य कर सकते हैं और दोबारा जो भी कपड़ा लिया जाएगाा जो वह जो वस्त्र लिया जाएगा वो जींस ही लिया जाएगा